आं हॅलो आं हांव आवळीच्यान संकल्प उलयतां काणकोण म्हाका मरे पांच स गाडयो किदें हाडपा आयल्ल्यो तुका गाडी मेळटली न्हू आद फ्री आसा तुगे गाडी न्हू म्हाका मरे पांच स गाडी गाडी कसाय रे गन बांदपा खातीर आं ती म्हाका सांजे वयलो चड मेळ्या बरें जातले सांजे वयलो मेळ्ळो न्हू आं कितले पयशे पडटले एक गाडयेक आनी तेजे कमी किद कांय जावपाना आं देड हजार मरे बरें आसा तर म्हाका पांच गाडी हाडपा जाय

हय आनी ती ती व्हडली गाडी आसली ती फी म्हाका व्हडली गाडयेन धाड आ व्हडली गाडयां पळय तुगेली आं आं नाल्यार बऱ्या पडटली तेका लागोन म्हाका चड अशी जाय तेजी प्लास्टर बी कोरपा जाय मरे घर तेका लागून जाय आं आनी मात्शें पयशां मात्शें कमी किदें उलयप जाय म्हाका पयशे कमी कर किदें आनी एक हजार जायना मेल्ल्या

बरें ना तशें आं बरें तर मागीर फोन करता तुका धा तारखे आसली तेन्ना फोन करत तुका हांव परतो आनी प्लीज धा तारकेक फ्री उरतो मरे तूं म्हाका मरे आतां ते सद्द्या ते पयशे हाडपा जाय बँकान मागीर तुका दिवपा जाय न्हू